पर्यटन मां हुते जे आसे पासे में रहण वारे माण्हून खे घणेई व्यव्सायी मददूं मिलंदियूं आहिनि जॾहिं को बि अहिड़ो स्थान को बि अहिड़ी जॻह थींदी आहे जेका पंहिंजे इतिहास जे करे या जेकी पंहिंजी ठहियलु हुजण करे मशहूरु आहे हुननि खे परे परे खां माण्हू ॾिसण ईंदा आहिनि जॾहिं उहे माण्हू ईंदा आहिनि त उहे उनजे बारे में ॼाणण जी कोशिश कंदा आहिनि हुन खे उनजी ॼाण खपंदी आहे त हुते जा जे का माण्हू थींदा आहिनि जिनन खे हुन शहर जी ॼाण त उहो गाइड थी करे हुननि खे इन शहर जी ॼाण ॾींदा आहिनि ऐं हिननि खां हिन खे पैसो मिलंदो आहे ऐं एड़ा घ घणेई होटलूं हुते जा होटलूं हुते जा दुकानदार हुननि खे बि व्यव्सायिक मददूं मिलनि मिलंदियूं आहिनि हुते जा माण्हू हुननि जी दुकानुनि मां शयूं वठंदा आहिनि होटलुनि में रहंदा आहिनि तिनखां जिनन खे मदद मिलंदी आहे ऐं हुननि जो व्यव्साय वधंदो आहे हुनखे उहे पैसा कमाए था सघनि ऐं पर्यटन खां इहो बि फ़ाइदो थींदो आहे त जेका विदेशनि मां माण्हू ईंदा आहिनि जेके माण्हू हुते घुमण ईंदा आहिनि तिनन लाइ तिनन लाइ सरकार हवाई अॾो ठाईंदी आहे ऐं पक्की सड़कूं ठाईंदी आहे तेंखा हुते जे रहण वारे माण्हून खे ॾाढी सहूलियत थींदी आहे अचण वञण जी इहा सभई अहिड़ियूं घणई कम आहिन जेका पर्यटन में पैंजो योगदान ॾींदा आहिनि ऐं जंहिंसां हुते जे रहण वारे खे ॾाढो ई सहूलियत मिलंदी आहे ऐं हुननि खे व्यव्साय बि सुठो थींदो आहे